हमारे फसलों को प्रभावित करने वाले कारक जैसे मौसम हो गया और खरपतवार कीट पतंगे यह सब हमारे फसलों को बहुत ज़्यादा ही प्रभावित करती हैं मौसम जैसे कि अगर हम धान की फसल को उगाते हैं तो उसमें मौसम का यह है कि मौसम अगर ग पानी ज़्यादा उस उस साल बारिश अगर कम होती है तो धान में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है जैसा कि आप लोगों को पता ही है पानी अगर बरसात कम हुई तो धान अच्छा होता नहीं है पैदावार अच्छी नहीं होती है अब जैसे खरपतवार अगर धान की फ़सल में ही ज़्यादा खरपतवार लग जाए तो ज़्यादा धान की फसलों ग्रो नहीं कर पाती है और कीट पतंगों की बात करें तो उसमें एक कीट होता है जो कि उसकी पूरी बाली को ही खराब कर देता है तो यह हम लोग भी फसलों को ज़्यादा प्रभावित करते हैं फसलों को प्रभावित करने के लिए उसकी निवारण हेतु भी मार्केट में बहुत सारी पेस्टिसाइड हरबीसाइड का हरबीसाइड्स मिलते हैं जो कि किसान अपने फसलों को बचाने और उसको प्रभावित होने से बचाने के लिए उसका उपयोग करते हैं किसान को हमेशा ही एक अलग और तकनीक आधुनिक चीज़ों का जानकारी होना चहिए जिससे को अपनी फसलों को प्रभावित होने से बचाए और उसे अ अच्छा ग्रो कर सके अच्छी पैदावार ले ले सके